मैंने अपने बचपन में झाँसी की रानी के बारे में पढ़ा था जिसमें उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई छेड़ी थी और वह एक महिला होते हुए भी उन्होंने कभी अपने आप को असहाय नहीं समझा है और उनके जीवन की जो भी कहानी है उसको लेकर मुझे अपने आप में यह शिक्षा मिलती है कि मैं भले महिला हूँ लेकिन आज की तारीख में मैं उस आज के ज़माने के जो आदमी लोग हैं उनसे बढ़ कर मैं काम करना चाहती हूँ मैं अकेले ही अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ मैं अपने लड़के को पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ ताकि कल को कोई यह न बोले कि अकेले ले महिला होते हुए इस वजह से वह अपने लड़के को अपना जीवन नहीं बना पाई है इस तरह से मैं अपनी लड़की का जीवन स्वतंत्र रूप से अपने हिसाब से ढालना और बनाना चाहती हूँ